हाँ दीदी प्रणाम ओ बेगूसराय से बोल रहे हैं अच्छा सिमरिया से सिमरिया के बारे में कुछ जानकारी है क्या आपके पास हम पत्रकार हैं सुना है मेला लगता है वहाँ पर मेला कब कब लगता है सिमरिया में

अच्छा गंगा स्नान

अच्छा आप आप गए हैं कभी सिमरिया आप गए हैं कभी

सपरिवार अकेले सपरिवार गए हैं अच्छा बाल बच्चा के साथ गए हैं वहाँ कैसा लगा वहाँ का मेला अच्छा साल में कितनी बार लग जाता है दुक़ान वग़ैरह भी वहाँ लगती है क्या अच्छा आप भी वहाँ पर जाकर किसी प्रकार का समान उमान बेचते उचते हैं क्या अच्छा अच्छा लगता है ना एक तो बिज़नेस के पर्पस से भी सिमरिया मेला लगता होगा या वहाँ पर पैसा इन्कम भी आता होगा वहाँ की जनता को भी सुविधा होती होगी तो आप लोग का आप लोग का तो रोजी रोटी की भी व्यवस्था तब इसका मतलब हो जाती होगी उसमें कुछ न कुछ ऐसा अच्छा हाँ पेट पेट चलाने का साधन भी बन जाता है और बहुत दूर दूर से भी आते हैं वहाँ पर लोग नहीं अच्छा सिमरिया मेला लगता है ना अच्छा शमशान घाट भी है वहाँ पर सब मुर्दा को भी जलाया जाता है सिमरिया में भी वहाँ मुर्दा को भी जलाया जाता है बिज़ली पर कभी देखे हैं आप वही जाकर उधर सिमरिया बहुत अच्छा मेला लगता है तो सिमरिया पुल पर देखे हैं बस रूट भी है और उसके बाद रेलवे लाइन भी चलता है ऊपर नहीं ठीक है वह फिर एक होने वाला है वहाँ पर ओवरब्रिज साइड से अच्छा चलिए सिमरिया में फोर लेन भी क्रॉस कर रहा है ना ठीक है सिमरिया से बालू भी निकाला जाता सिमरिया घाट से बालू बालू का बालू भी निकाला जाता है बालू भी निकाला जाता है ना ठीक है सिमरिया में बहुत बहुत अच्छी तरह सब समर्थ हो गया है नहीं बेगूसराय में बेगूसराय में बेगूसराय में बहुत अच्छा हो गया है सिमरिया घाट एकदम

चलिए इतनी सारी बातें जानकारी का देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी प्रणाम